आं जों आं गामिनि नालाय आसामनि नालाय आङो आबाद मावनायखौ उन्दैनिफ्रायनो नुबोगासिनो दं उन्दैनिफ्रायनो आङो नुबोगासिनो दं बोरै आबाद मावनाय जेब्लानाखि आं उन्दैमोन होमबानिया आबाद मावनायनि नेमखान्थिया बुहुत बेलेगमोन आरो ओमफ्राय दाबा बुहुत दाबा बुहुत बेलेग जाबाय दाथ' बुहुत डेभ्लप जाबाय जेब्ला आं उन्दैमोन जोंनि जोंना बाबामोना बोरै खेथि खालामनाय बिनि स्टाइल बा जोंनि आबौमोना माबायदि खेथि खालामनाय बेनि आबादनि टेकनिकआ बुहुत बेलेग आरो बुहुत खस्थ'सिनमोनबो आरो बुहुत खस्थ'मोन गोदोनि दिनावथ' माने बेबायदि माथुरि सिस्टेमबो बारा गैयामोन गामिनि बे दंग'फोर बा दैसाफोरखौनो थेला बायनानै थेनानै बे दैखौ फिरायनानै बे दुब्लिआव लांना लाङोमोन आरो ओमफ्राय आरो खायसे जायगायावथ' दंग' गैयाबा बेयो अखा हादैजोंनो गाइयोमोन माने बांसिनानो अखा हादैजों गाइयोमोन गायनाय जायोमोन आरो अखा गैयाबा गै माइ खेथि गैया अखा थाबासो माइ खेथि दङो बिदिमोन आरो माब्लाबा समाव खरान बोथोरबा खेथियानो जायामोन आरो आगोलनि समाव आरो जेबो दावैबो हासारबो जेबो होनाय नुफेराखैमोन माने बे हासारजोंनो जोंनि गोबोरखि हासार नङाब्ला जुदि जायहानो गोबोरखि हासार गैयाबा बे ओरैनो हासार गैयालासेनो गाइयोमोन आरो आगोलनि दिनाव बे हाफोराबो हासार होलाय लायनाङामोन बुहुत हासार गोनां हामोन गायब्लानो मायफोरा बुहुत जायोमोन आरो माइखौबो खाथि खाथि गाइयामोन एसे गोजान गोजान गायोमोन माने गसाया गोजान गोजान लाबो गसाया गिदिर गिदिर जायोमोन आरो बुहुत मोजांमोन आरो आरो बे बे आबाद माने खेथि खालामनायाव बाहायनायाबो बांसिन मोसौजोंनो गाइयोमोन नांगोल एवनानै एनिफ्राय आथिं माने खदालजोंनो आलिफोरखौ खोयोमोन हाजिरा लानानै आरो माइ गायग्राफोरा बुरजा माने बुरजा बुरजा बुरजा बुरजा माइ गायग्राबो लायोमोन लानानै आमफाय माइ हानायाबो हाजिरा लानानै हायोमोन खिन्थु आजिखालिबा माइ गायनायाबो ट्रेक्टरबो जाबाय आरो दै दैनिबोथ' दा जेबो प्रब्लेम गैला मानो होमब्ला गभार्मेन्टनिफ्राय खायसे सलार सिस्टेम मोनदों बे सलार सिस्टेमजों दै बरिं खालामनानै दै दिहुननानै दंग' गैयाब्लाबो बा अखा गैयाब्लाबो बे दैजोंनो खेथि खालामनो हायो आरो दानियाब्ला आरो माइ माइ बेगरफ्राबो बुहत आलदा जाबाय आगोलनि दिननि बायदि नंला दानि दानि माइआबो माने माने बुहुत फिथाइ थायग्रा माइ जोलै माने रनजिथफोरा जायखिनि माइफोरा माने बुहुत फिथाइ थायग्रा माने हाइ इल्डिं थ बिफोरबो सोलायबाय आरो दानियाथ' हाफोराबो हासार हासार गैयै जालांबाय माने हासार होआगौ मानि जाया खोथिया फोब्लाबो बुहुत हासार होनो गोनां जायो माइ गायखांनानै उनावबो हासार होनो गोनां जायो आरो एम्फौआबो आगोलनि दिनावथ' एम्फौ जाब्लाबो दाउफोर दंमोन दाउफोरानो बे ओह माइनि एम्फौफोरखौ जायोमोन खिन्थु दा दावफोरबो गैला नालाय थ' माइआ जेब्लानाखि एम्फौ जायो बेवहाय बेवहाय माबा सारनो गोनां जायो दावै सारनो गोनां जायो स' माइ बिबार बारब्लाबो माइ फिथाइ थायब्लाबो आरो दैनिथ' जेबो माने दै गैयाब्ला बरिं दों दिहुन्नो हायो बेनेफ्राय खायसे जायगायाव इरिगेशन फेसिलिटि दं आरो बे आबाद मावनायाबो आरो आगोलनि बायदि मोसौजों नंला दानिया ट्रेक्टर दङ आरो माइ हानायाबो ट्रेक्टरदोंनो माने मेचिनजोंनो हायो आरो माइ नानायाबो ट्रेसार जाबाय माने ट्रेसारजोंनो माइखौ नायो बे मोसौनि मोसौजों आगोलाव बोरै नादोंमोन बिदि नाला बेनेफ्राय बे साबसिन साबसिन जाबाय गोदोनिख्रुइ खिन्थु आगोलनि बायदि पियर माने आगोलनि बायदि माने पियर माने मोनगोन बे टेस्टखौ मोनला आरो माइनि टेस्टखौ आगोलनि माइनि टेस्टआ बुहुत पियरमोन मानो होनब्ला हासार हा माने हासार होआमोन खिन्थु दा मर्डान हासारफ्रा माने टेस्टखौ एसे आलदा खालामो आरो खिन्थु आगोलनिफ्राय माने दा साबसिन जाबाय आरो आगोलाव बांसिन खस्थ' दंमोन खिन्थु दा आबाद मावनाया दा माने इजि जाबाय आरो मानो होनब्ला गोदान टेकनिक फैबाय आं बेखौनो बुंनो सानदों